हून जियां साढ़े इद्धर मश्हूर ना ओह् शीटां बनानियां साम्बे दियां शीटां बडियां मश्हूर ना ते साढ़े स्कूल इक पीरियड होंदा हा जेहदे च अस स्पेशली इक आर्ट एंड क्राफट दा पीरियड होंदा हा जिदे च टीचर स्हानू दसदी ही कियां केह् बनाना ते पेपर च केह् केह् बनाना हून जियां घर बी दादी दसदी सुऐ कन्नै कढ़ाइयां करनियां साढ़िया ते कियां कियां स्हानू शाल च ओह् करना ओह् घार जियां दादी ते ममा बैठिये दस्सी ओड़दे भला इयां इयां सलाई करनी इयां इयां बनाना हून जियां डाल बनादे है निक्के होंदे गुड्डियां बनानियां जेहड़ियां जराबां बची गेदी होंदी हियां ओहदे बिच थोह्डे़ सारे बचे दे कपडे़ पाइयै उसी उप्परा बन्नियै ते ओह् बड़ी शैल गुड्डी बन जंदी ही ते ओह् अस फिर अग्गे पिच्छे फिरनी उसी इयां लकडी लाइये ते हून जियां लकड़ियां कदें कदें बची जंदियां घर पेदियां ते ओहदा फोटो फ्रेम बनाई लैना ते ओह् करियै ओहदे उपर थोह्डे़ थोह्डे़ ओह् लाइयै चिपस् चिप्स लाइयै ओह् बड़ा शैल फोटो फ्रेम बनी जंदा हा ते ओहदे उप्पर पेंट करना ते ओह् बनी जंदी हा फिर कोई हून जियां साढ़ी ओह् ऐ ते ओह् ओहदे कन्नै उसी सूंई धागा कन्नै कुसै कपडे़ च कढाई करिऐ ते उसी ओह् करना इक पिच्छुआं इक थ्रेड जेहा लाना उसी घागा जेहा बनना ते ओह् बडा शैल बाल हैगिंग बनी जंदा हा कुछ मछलियां बनाइये किश चूहे बनाइयै ओह् टंगने उप्पर और इयां बड़ी बड़ी कढ़ाई करनी इयां घोडे़ दी शेप च कढाई करी करी ऐते ओह् सिखाया सिक्खे दा जेहड़ा निक्के होंदे ते ओह् बुनी ऐ ते ओह् रक्खी ओड़ना अग्गै फिर हून जियां छज होंदा ते छज दे अग्गे पिच्छे रंग बरंगे धागें कन्नै ओह् करिऐ उसी ब'न्निऐ ते ओह् छज गी बड़ा शैल सुआरिऐ सुआरिऐ रक्खना हून जियां चरखा होंदा ते चरखे दे अग्गे पिच्छे ओह् रंग बरंगा फेरिये कपड़ा लाइयै ते चरखे दे रंग बरंगा पेज लाइयै उसी ओह् रक्खना ते ओहदे कन्नै बी ओह् करना जियां हून पेपर बोटां ओह् बनादे कागजे दे बक्खरे बक्खरे ओह् बनाइयै रक्खी लैने जियां बर्खा पौनी ते बेड़ेया थोह्ड़ा सारा पानी खड़ोता दा होना ते ओहदे उप्पर रक्खिये ते फिर ओह् तैरना जां फिर बोतलां पेदियां होनी पैहलें पैहलें जेहड़ियां आंदियां हियां ओहदे ढक्कने गी ओह् करिऐ घागा पाइयै ते ओहदे कन्नै घमकाइये ओह् बनाना स्पिन्रर बनाना ओहदे उसी ओह् लाना जां ओह् बनाना ओहदे कन्नै ते ओह् घर गै बनी जंदा जियां थोह्ड़ा सारा टाइम होऐ ते ओहदे च करी कारी ऐ ते उसी ओह् करना घागे घोगे बनी ऐ क्योकि ज्यादातर जेहडी साढ़ी कढाई ऐ ओह् सारी घागे पर गै होंदी ऐ इयां कोई सटेंप आहली नेईं होंदी ऐ ते बस ओह् घागे गी इस तरिके कन्नै फेरना कियां ओह् करना ते ओह् करियै ते ओइये आर्ट एंड क्राफट ऐ बक्खरी बक्खरी ओह् पानी जियां हून साढ़ी बसोली दी ओह् बड़ी फेमस ऐ ते कागज लेई लैना ओहदे उपर ओह् पाइयै फिर उसी फ्रेम जड़ाइये ते ओहदे उप्पर बक्खरे बक्खरे धागे कन्नै ओह् करियै ते ओह् फिर घार लाई ओड़ना अपने ते बस इयां गै बक्खरी बक्खरी ओह् करनियां निक्के होंदे सिक्खी हियां और इयां स्कूल सिद्धा टीचर नेई सिखांदे हे नेईं भला इयां अपने लोकल ओह् हां इयां दस्सी ओड़दे हे थोह्ड़ी थोह्ड़ी पेपर बोटस कियां बनानी ते ओह् कियां करने